पानी को छानने के लिए हम लोग के समय में हम लोग के ज़माने में जब पहले पे सुविधाएँ नहीं थी एयर फ़िल्टर नहीं हुआ करते थे और एक्वागार्ड कर के नहीं हुआ करते तो घरेलू उपाय उस समय पानी भी वातावरण भी शुद्ध था तो पानी कि असुविधा बहुत कम हुआ करती थी तो उस ज़माने में हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए पानी को खौलाते थे पानी के अंदर बहुत से प्रयोग ऐसे करते थे कि जो कि जैसे एक प्रयोग बताएँ कि पानी को पहले हम लोग खौला ले खौलाते थे उसके बाद फिर सूती कपड़े ले कर उसको एक गगरी में छान कर रखते थे उसी स्टोर पानी को पीते थे हम लोग और पानी में पहले क्या था बरसात के समय जब पा होती थी तब ये अशुद्धता ज़्यादा आती थी पहले के ज़माने में पानी में अशुद्धता बहुत कम हुआ करती थी क्योंकि पानी के अंदर मिनल्ल पाए जाते हैं जो कि हम लोग के शरीर को बहुत ही पौष्टिक करते हैं लेकिन अब क्या है कि पानी अब एकदम अशुद्ध हो रहा है तो इसलिए हर घर में मिल्ल वह एक्वागार्ड लग चुका है और एक्वागार्ड लगने के कारण पानी कि शुद्धता इसी में होती है